اقلیت کے مذاہب پر اس طور پر عمل کیا جاتا ہے کہ ہر ملک کے آئین انہیں سوچ کی آزادی اور تمام افراد کے لیے مذہب کے اظہار کی آزادی اس پر عمل اور تشہیر کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے ایک سیکولر ریاست کا دیتا ہے ریاست سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام مذاہب کو غیر جانبداری کے ساتھ برابر سمجھا جائے اور مذہب کی بنیاد پر امتیاز برتنے سے منع کرتا ہے آئین یہ بھی کہتا ہے کہ شہری ہر حال میں اپنے مذہب پر اس انداز میں عمل کریں کہ اس سے عوامی زندگی اخلاقیات یا صحت پر منفی اثرات نہ پڑیں